मैथिली भाषाके व्याकरण एकटा विशिष्ट व्याकरण छथि हुनका भाषा विज्ञानसँ अगर सम्बन्धित विषयसँ देखय लेल चाहैत छी

जे अपना शब्दसँ मैथिलीसँ मिलैत छै उड़िया

अभावके कहियौ कविके अभाव कहियौ दिशाके अभाव कहियौ एहि दुआरे ई दिशा दृष्टि नहि ठीकसँ भेट रहलै हेँ ने राइटर सभ लिखियो रहलखिन हेँ एहि दिशामे आब ई बचलै राइटरके ई राइटर सभ लिखथिन तखन ने जे हमरा उड़ियासँ की सम्बन्ध मगहीसँ की सम्बन्ध व्याकरणसँ की सम्बन्ध हिन्दी साहित्यसँ की सम्बन्ध हिन्दी साहित्यसँ सम्बन्ध हम किया नहि कहबै वर्तमान स्थितिमे मैथिली अहाँ कहबै मैथिली मैथिली संस्कृतके ठेठ भाषा छियै